जय झूलेलाल असांजे महारष्ट्रा में असांजे महारष्ट्रा में घणनि ई क़िस्मनि जा माण्हू रहनि था सभु गॾिजी मिस्जी रहनि था जंहिं करे असांजे महाराष्ट्रा में हरि क़िस्म जा ख व्यंजन मिलनि था जीअं त सिंधियुनि जो दाल पकवान मराठनि जो मिसल पॉव पंजाबियुनि जा छोला भटूरा वग़ैरह अहिड़े नमूने घणा ई ही खाधे जूं शयूं जेके असांखे मिली सघनि थियूं जंहिं में असां खाई पंहिंजो मनु विंद्राए सघूं था या वक़्तु न हुजे त ॿाहिरां घुराए बि पंहिंजो करे सघूं था हिनकरे काई तकलीफ़ु न थी अचे ऐं जीअं त अलॻि अलॻि क़िस्म जा माण्हू रहनि था त हुनजो प पाइण जो हुनजो कपिड़नि जो बि अलॻि अलॻि सां ही आहे हिनकरे हर क़िस्म जा हिते कपिड़ा बि मिलनि था मिली जुली रहनि था तमामु महाराष्ट्रा में हिकु इहा वॾी मुख्य ॻाल्हि आहे जो मिली जुली रहनि था जिते सभु कुझु मिली रहे थो ॿियनि प्रांतनि जो मेन एतिरो नाहे जेतिरो असांजे महाराष्ट्रा जी संस्कृती में इहा वॾी मुख्य तत्व ॻाल्हि आहे ऐं हीअ तमामु असांजे लाइ गर्व जी ॻाल्हि आहे त हिकु महाराष्ट्रा ई आहे जिते हर क़िस्म जा ई माण्हू पाण में मिली जुली रही हिकु ॿिए के इंकरेज कनि था ऐं हिमथाईनि था जीअं पाण जेको असां पंहिंजो जीवनु सुठे नमूने सफलो कनि जय झूलेलाल